आम तौर पर पहले कृषि हाथ से की जाती थी यह हल के द्वारा की जाती थी जैसे फावड़े या कुल्हाड़ी से भूमि की खुदाई करते थे फिर उसमें बीज बोते थे या हल के द्वारा उसके पूरी खेत की जुताई होती थी खुदाई होती थी फिर उसमें बीज बोया जाता था तो यह काफ़ी मेहनत का काम था लेकिन जैसे जैसे तकनीकी चेंज आये तकनीकी नई नई तकनीकी आईं तो उसमें अब सारे काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं जैसे ट्रैक्टर के द्वारा हम खेती को जोत सकते हैं खेत को उसमें बीज भी डाल सकते हैं या हम अब अन्य मशीनों के द्वारा बीज डाले जाते हैं या खेती की जाती है है न तो नई नई तकनीकें है नई नई मशीने है जिसके द्वारा हम खेती को करते हैं अगर हम बात करें एस टी ई एम हमारे लिए कहतें है न एस टी ई एम के द्वारा हमें और अच्छा जानकारी मिलती है कि हम खेती को कैसे बेहतर कर सकते हैं जैसे उसमें ये बताया जाता है के एक तने तना कैसे पेड़ों की जड़ तक मिला होता है और यह तकनीकी की वजह से ही पेड़ कितना विकसित होता है तो इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से और समझाया जाता है